धोंपरां सामकीं दुखताय आनी डॉक्टरा बारी गेलें जाल्यार डॉक्टर सांगोता तुगे धोंपरां आतां सामके हें जालाय म्हूण ऑप्रेशन लास्ट ऑप्शन म्हूण सांगोता टॅबलेट्स पेन किलर्स बी कांय वर्क आवट जावपा न्हू म्हूण सांगोता सो हांव तुक विचारपाक कोत्तालें की ऑप्रेशन नी ऑप्रेशन जें आसोत चोय तें इन्शॉरन्साक कवर जातोलें आनी कवर जाल जाल्यार कितू पसण्ट जातोलें नी ऑप्रेशना म्हाक तितू इन्फॉर्मेशन ना तें इन्शॉरन्सा कवर जातो जाल्या तूं म्हाक मातशें सांगतलो कवर जातो काय म्हुणू कवर जात म्हूण तुवें सांगिल जाल्यार हांव वोसोन ऑप्रेशन कोन घेतोलें मुगेलें